आङो कक्राझारनिफ्राय मोनसे शल लाबोदोंमोन इउज खालामनायनो होन्नानै दा बे शलखौ लाबोनानै आं बेनि एमब्रयदारिफोरखौ मोजां मोनाखै आरो खालारखौबो मोजां मोनाखै दा बेनिखायनो आं बे शलखौ बाहायनाय जानाय नंला सेन्ज खालामफिन्नाय जासिगोन